स्थानीय कलाकार जे हिसाब सां जेके अॼुकल्ह परंपराऊं आहिनि जेके जीअं सिंधियुनि जी परंपराऊं आहिनि त असां ॿारनि खे ॿुधाईंदा आहियूं की असांजी असांजे समाज में सिंधी समाज में कहिड़ी परंपराऊं हलंदियूं आहिनि कीअं हलंदो आहे कीअं भॻिवान जो कमु झूलेलाल जो मल्हाइबो आहे कीअं मेला मल्हाइबा आहिनि त उन्हनि खे असां पंहिंजी संस्कृति जे बारे में ॿुधाईंदा आहियूं की कीअं झूलेलाल जो या जंहिं बि पूॼा जो पाठ जो की असांजा ॿार बि सिखनि सिंधीअत खे अॻिते वधाइनि ऐं सिंधी समाज खे अॻिते कनि त सिंधीअत जी उहो ॼाणकार ॿारनि खे ॾियणु खपे असांजा ॿार बि ॼाणण की हा असां सिंधी आहियूं ऐं सिंधी में भॻिवान झूलेलाल जे औरि हुननि जी कीअं पूॼा ऐं कीअं सभु फंक्शन मल्हाइबा आहिनि उहे जानकारी ॿारनि खे पंहिंजी संस्कृति जे बारे में ज़रूरु ॿुधाइणु खपे ऐं ज़रूरु सम्झाइणु खपे इन में ॿारनि खे जानकारी हुजणु इलाही ज़रूरी आहे